جی بہت سارے مخصوص ثقافتی طرزِ عمل ہیں جن کی ہم عبادت کے دوران خاص طور پر پیروی کرتے ہیں جیسے ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہم اپنا وضو کرتے ہیں اگر ہمیں روزہ رکھنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم سحری کرتے ہیں اور سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اگر ہمیں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے پہلے زکوٰۃ کی نیت کرتے ہیں تو اس طریقے کی چیزیں ہیں جو ہم عبادات کے دوران ان سب چیزوں کی بہت زیادہ پیروی کرتے ہیں